پہلے کے زمانہ میں اردو بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی جو بھی جس سے بھی بات کرتا وہ بہت ہی زیادہ اردو کا استعمال کرتا لیکن اب کے زمانہ میں انگلش اور طرح طرح کے لینگویجیز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اردو اردو میں کوئی بھی بات نہیں کر پا رہا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو چکی ہیں